ہمارے ضلعے میں کچھ عبادت گاہ ہیں جیسے جامع مسجد گردوارہ چرچ اور گوری شنکر مندر یہ سب عبادت گاہ ہیں جیسے جامع مسجد میں عید کی نماز ہوتی ہے اور گردوارے کے گرو پرو اور گوری شنکر مندر میں پوجا ہوتی ہے اور چرچ میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے